जीअं ॿार जमंदो आहे असां हुन खे पहले त मुंडी खणी हुन जो वाति कशींदा आहियूं हुन खां पोइ असां साराई माखीअ में ॿोड़े हुन तूए जबान ते ओम लिखंदा आहियूं तंहिंखां पोइ टे ॾींहं ते ब्राह्मण ते वेंदा आहियूं ऐं हुन खां पुछंदा आहियूं कोई मूल मंत्र या कुझु आहे त न त चवंदा सही हूंदा आहिनि सभु त हिन खां पोइ वरी चवंदा आहियूं छटीअ दिन सुघनि साठ सभु सही आहिनि त चवंदो आहे हा अगरि ठीकु आहे त हुन खां पोइ शइ में घर में मिठाइयूं विरिहाईंदा आहियूं सभिनी खे त तंहिंखां पोइ छहें ॾींहं असां छठी कंदा आहियूं छठीअ ॾींहं असां सभिनी खे मिट माइट पाड़े वारनि खे रोटी बि खाराईंदा आहियूं मिठाइयूं खारायूं तंहिंखां पोइ असां छोकिरे ऐं छोकिरे जी मांउ खे कछ कछ में झले करे मथनि खां पोइ बंधी ऐं हिक पेन रखंदा आहियूं त विधाता हिन जा अंग सुठा लिखिजांइ तंहिंखां पोइ सुबुह जो स स सुबुह जो उथी करे पाण खे सनानु कराए ऐं रोही पुजाईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ वरी पोइ शैंशस तंहिंखां पोइ रोही पूॼण खां पोइ चे चंड ते ॿाहिरि कढंदा आहियूंनि शुगनू कुंआर खे बि छोकिरे के बि ॿाहिरि वठी वेंदा आहियूं हुते नमस्कार करे गुरनि खे चवंदा आहियूं त भॻिवानु हिन जो सभु सुठो कजांइ हम तंहिंखां आशीर्वाद ॾींदा भॻिवान खां वठंदा आहियूं ऐं मत पंथड़ो कंदा पंधु जंहिंमहिल कंदो आ्हे होॾीमहिल पेर मानी कोई पचाईंदो आ्हे या त कोई तेरहें महिने में मुञणु लहाराईंदो आहे या वरी च चंड ॾीहुं लहाराईंदो आहे या वरी ऐं मूक मुञण मुञण दशहरे ते बि लहाराए सघंदो आहे जीअं सुविधा हूंदी आहे जंहिंजी जवनियूं सारी पंहिंजा सुघनि साठ सुठे सां कंदा आहिनि